मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य आकांक्षाएँ हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए मैं काम कर रही हूँ मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य और उद्देश्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिना लक्ष्य के हम कोई काम नहीं कर सकते और ना ही सफलता हासिल कर सकते हैं यह हमारे जीवन की उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत लक्ष्य हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रेरणादायक बनाते हैं और हमें सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देते हैं और सही तरीके से प्रबंधन करने में हमारी मदद करते हैं उद्देश्य को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना है ताकि हम जान सकें कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं उद्देश्यों को हासिल करने की संभावनाओं को मान्यता दें और उन्हें वास्तविकता के साथ मिलाएँ उद्देश्यों को हासिल करने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए जो हमारे काम को करने में हमारी मदद करते हैं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी प्रेरणा क्या है इसको हमको समझना चाहिए अपने उद्देश्यों की प्राथमिकताओं को स्थापित करें और उसे विचारशीलता से प्राप्त करें व्यक्तिगत उद्देश्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं हमारे परिश्रम को एक दिशा में प्रवृत्त करते हैं और हमारे सपनों को हासिल करने में हमारी मदद करते हैं